हलो हरदास मान होटल मूंखे हिकु ऑडर ॾियणो आहे रोटीअ जो जंहिं रोटीअ में तव्हां पनीर बटर मसाला साई भाॼी पालक साई भाॼी ऐं नान फुल्का ऐं मिठो मिठे में गजरुनि जो सीरो जलेबी पर हिकु ॻाल्हि जो ध्यानु रखिजो जेके बि शयूं मां तव्हां खां घुरायां ही हुन में मिर्चु मसालो घटि मिठो घटि छो त जेके असाजे घरु महिमान आहिनि आहिनि उन्हनि खे इहे सभु मिठो ऐं मिर्चु मसालेदार शयूं घटि खपनि महिरबानी करे हिन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾिजो ऐं जल्द जल्द मोकिलियो